जों दा दैमा गिदिरफ्रावबो थांनो हाया ओरैनो जों गामिनि माबायावनो दैयावनो सारबायबायनानै लायो आरो जेखाइ खबाइ लानानै मुस्रि लानानै सारहैयो सारनानै लाबोनानै संनानै जायो आरो जोंथ' लैथोफ्रावबो थांनो हायानालाय गिदिर दैमाफ्रावबो थांनो हाया ओरैनो फिसा फिसौ बे गामिनि माबायावनो सारथेब बायनानै लाबोयो संनानै जायो आरो

ओमफ्राय गोजानावबो थांनो हायानालाय खाथि खालानो नागिरो खाथिखालानो नागिरला बायनानै बिदिनो संनानै जाफैयो सारनानै लायनानै आं रायज्लायबाय थानो बालाय लाङोलै रोङाबो हौ मानसि थांबाय आं मिनथिलालै